ہندوستان کی آب آب و ہوا دنیا کی سب سے مختلف آب و ہوا ہے شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ ملک جغرافیہ لحاظ سے بہت وسیع اور مختلف خطوں پر مشتمل ہے ہندوستان میں چھوٹے بڑے پہاڑ میدان صحرا ساحل الگ حلقے کے اور جائزہ شامل ہیں جس کی وجہ سے یہاں مختلف قسموں کی آب و ہوا پائی جاتی ہے شمالی ہندوستان شمالی خطہ جس جس سے جموں و کشمیر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں سردیوں میں شدت کی سردی اور برف باری ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے یہ ہمالیہ پہاڑ موسم پر بہت اتر اثر ڈالتا ہے پنجاب ہریانہ دلی اتر پردیش بہار مغربی منگال جس علاقوں میں گرمیاں بہت شدت اور سردیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں گرمیوں میں درجہ ہر حرارت پینتالیس ڈگری تک پہنچ جا پہنچ سک پہنچ سکتا ہے جبکہ سردیوں میں دھند عام بات ہے مغربی ہندوستان راجستھان اور گجرات میں خشک اور سر صحرائی آب و ہوا آب آب و ہوا پائی جاتی ہے یہاں کی گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بارش کم ہوتی ہے خاص طور پر نہار کا شہر بہت گرم اور خشک ہوتا ہے